बावयैसो थांनाय सिगां बोसोराव आङो आंनि सोमोन्दोआव बिदा जानायजों दखानाव जिरायफा दोंमोन बे दखाना जाहैबाय जानाय लोंनायनि थारमाने रेस्तुरेन्ट आरो बेयाव आङो आदाजों पात्नारसिपआव थाफादोंमोन ओमफ्राय बेवहाय रेस्तुरेन्ट नालाय मानसिफ्रा कास्ट'मारफ्रा नों सम लानानै हाबबाय थायो ओमफाय रेस्तुरेन्ट हिसाबै नों मानसि हाबबाय थानाय जायो नालाय नों बेखौ हारसिं सामलायनो हाया बेयाव नों रिसिप्टसनाव थाबाय थानांगोन ओमफाय नों नायबाय थानांगोन सोरहा मा जानो लुगैदों मा मादों मा होदेरनो लुगैदों बा सोरहाबा जायगा मोनदोंना मोनाखै बेखौ नायनांगौ आरो ओमफाय दाना आदाया बिदिनो कन्ट्रेक्टफोर मावो नालाय बियो अरायसम कन्ट्रेक्टनि खामानिनि थाखाय अफिसाव थांबाय थानांगौ जायो आरो ओमफाय दा बे कन्ट्रेक्टनि खामानि मावफुबाय थानायाव थांबाय थानांगौ नालाय दा दखानाव आंखौ हारसिं गालाङोमोन आरो आदाया ओमफाय दाना हारसिंथ' सामलायनो हाया आं ओरैबायदि जायोमोन जे माने आं काउन्टाराव थानो ना मानसिनि अर्डारासो लानो ना बे संखांनायखौनो माने रान्नो थांनो आरो टेबोलाव बै समाव मानसि बारा जाया होननानै आदाया रानग्राखौबो जुदा मानसि लायाखैमोन आरो दा बेनि थाखाय बेव बेनो प्रब्लेम जादोंमोन जे मानि ओरै जानोना ओरै जानो आरो दा बिदि समाव आङो न'नि बा सोमोन्दोआव बिदा जायो हिसाबै आङो गावखौनो गाव माने रागा देखायासै आरो जेनेबा खस्थ' मावनानै एसेबाबो नोङो माबाजानो लुगैयो ना मानसिया जेनेबा रेसपेक्ट होजानो लुगैयो बा अनजानो लुगैयो नोङो मावबा मावनानै नोङो एसेबो थाल लाजाया बा सोंजाया बेबायदियाव रागा जोंनो ओंखारो नों दा बिदिआव केयार लायैयाव बा सोंजाफिनैआव आंबो दुखु मोनदों आरो ओमफ्राय आं बिदि समावबो जेनेबा रागा जोंदों बा दुखु मोनदों होन्नानै खोन्थायाखै आरो ओमफाय गावखौनो एकदम खुल माइन्द थान्दायैनो लाखिदों